पक्षी रहय छै ने मैना रहय छै गाछमे खोता लगबइ छै बगरो रहय छै ओ गोरैया तऽ उ घरमे खोता लगबय छै आओर कौआ रहय छै तऽ आम गाछीमे लगबय छै बगला पीपर गाछीमे लगबय छै आओर की कहय छै कि सबके खोत जा तकी नहि लगेतइ हेबे ने करतइ सब चिड़यके खोता लागल छै गाछी बिरछीमे